औ साइकेलआ हौवाफोरनि दं हिन्जावफोरनिबो दं आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरनिबो दङ ए फिसाज्लानि हौवाफोरनिखौ हौवाफोरनियाथ' बिदिनो फास हाजार गाहाम सइ हाजार गाहाम लायो

खमायनो हाला खमायनो हानाय नङा बे दामआवनो लायोबा लांफैनो हागोन गैया बे एखे दामआनो जाजोबगोन आरो दाम खमनि गैखाया

औ दे लांफै दे औ औ लांफै दे माब्ला लांफैयो नोंनि गोसो लांफैनो हागोन हौवासानिखौ ना दे लांफै दे सइ हाजारखौनो जागोन दामआ सइ हाजारनिनो लांफैनांगोन आरो बेनिफ्राय खम जानो हाया खमायनो हानाय नङा दे दे गाबोननो लांफैगोन दा गाबोन लांफैनोसै औ औ औ लांफैनांगोन खमायनो हानाय नङा आंहाबो बायनानैसो फाननाय औ औ थाइसे थाइनै लाभ जानांगोन ना आंहाबो औ बिजिनेस खालामनायालाय खमायनो हाखाला दे बिदिबा औ बे दामआवनो जाथोंसै सइ हाजारआवनो लांफैदो दे औ दे बिदिबा